चित्र त इलाही ठाहियां आहिनि पर मतिलब की मतिलब जीअं स्कूल में ड्राइविंग कंदा आहियूं उहे चित्र ठाईंदा आहियूं उन हिसाब सां चित्र ठाहिया आहिनि इन जो गहरो अहिड़ो कोई महत्व कोन हुओ